जी हां मेरी इक्क फ्रैंड थी ओह्दे घर ओह् जित्थां दिल्ली दी ही ते में उत्थां में जम्मू कश्मीर दी ते मिगी जेल्लै परेशानी आई में कम्म करना पेआ तां मतलब ओह् उस टाइम मिगी ओह्दे कन्नै मिलना बी इ'न्ना जादा मुश्कल हा की अं'ऊ ओह्दे कन्नै मिली बी नेईं सकदी ही पर में प्ही बी ओह्दे कन्नै कम्म करना पेआ की हू'न एह् किन्नी सोचने आह्ली गल्ल ऐ के ओह् दिल्ली दी अं'ऊ जम्मू कश्मीर दी मतलब के ओह् इन्नी दूर रौंहदी मेरे कोला ओह् तां बी नुहाड़े कन्नै मिलियै कम्म करना पेआ मतलब जित्थें मिगी लगदा निं हा की अं'ऊ नुहाड़े कन्नै मिली सकनी पर भी बी में कम्म कीता में बड़ी इं'या बड़ी कान्फिडैंस कन्नै इक्क एह् बड़ी अच्छे तरीकै कन्नै में एह् प्रॉब्लमस सुलझाई एह् जेह्ड़ा एह्दा में सामना कीता एह् इस करियै ते बाकी सब ठीक रेहा के किस सिचुएशन केह् करना मेरी फ्रैंड इ'न्नी दूरा दी में भी बी नुहाड़े कन्नै मिलियै ते जेह्ड़ा मतलब के नुहाड़े कन्नै मिलियै ओह् करना पेआ ते समझाना एह् जेह्ड़ा ओह्दे कन्नै कम्म करियै मिगी में कदें सोचेदा नेहा के अं'ऊ नुहाड़े कन्नै कदें के मतलब मिली सकगी पर मेरा कम्म ऐ बिजनेस में प्ही बी इन्ने दूरै दा में जम्मू कश्मीर दा उट्ठियै दिल्ली ते में ओह्दे कन्नै कम्म करना पेआ जेह्दा ओह् मिगी जेह्ड़ी मिगी जेह्ड़ी परेशानी ऐही में ओह् कम्म ओह्दे कन्नै करियै जेह्का मेरा सुलझा होइया ते अं'ऊ थोह्ड़ी शांत होई ते दिक्खो एह् किस्मत दा खेल होंदा के कदें इन्ने दूरै दी बंदे दी बिना कम्मै दे असें मिलना जां नेईं ते कम्में पिच्छें अं'ऊ नुहाड़े कन्नै मिली बी आई ते में दिल्ली दा चक्कर बी लग्गी आ बस इ'यै होंदा के के जो इंसान जरूरी निं ऐ के जो सोचा दा उ'ऐ होऐ ते ओह् इ'न्ने दूरै दी ही बेचारी अं'ऊ इ'न्ना दूरा दी कुस सोचे दा हा के अं'ऊ नुहाड़े कन्नै मिली सकगी पर इस कम्म करी मिगी कम्म गै ऐसा आया के जेह्दी मिगी शक्ल दिक्खने दी बी उम्मीद निं ही में ओह्दे कन्नै मिलियै ते नुहाड़े कन्नै अं'ऊ कम्म करियै अज्ज इत्थें पुज्जे होर मेरा सुलझा होएआ